संगीत मन खे मोहींदड़ ऐं रूह खे आनंद ॾीदड़ हिक मौसिकी जो रूप जेको आहे सो सभिनी खे वणंदो आहे मूंखे जेका संगीत जे बारे में ॼाण आहे या मां छा चवणु चाहियां थो सो हीअं आहे मां ॾहों दर्जो पढ़ंदो हुउसि तॾहिं हिकु फ़्लिम रिलीज़ थी मैंने प्यार किया जंहिं जो गायक हो एस पी बालासुब्रमण्यम दिल दीवाना बिन सजना के माने ना हुन वक़्ति मूंखे ईअं लॻो त हीअ गीत जेके आहिनि सो मां ॻाए सघां थो इन गायक वागुंरु मां बि गायक बणिजी सघां थो ऐं हिकिड़ो सुपिनो ॾिठो त मां हिन सां हिकु ॾींहुं ज़रूरु मिलंदुसि उहो हो साल उणिवीह सौ उणानवें उनखां पोइ टेवीहनि साल टेवीहनि सालनि खां पोइ मूंखे ॿ हज़ार बारहं में गांधी धाम में इहो गायक जेको आहे सो मूंखे मिलियो ॾाढो सुक़ून मिलियो दिलि खे उन मूंखे आशीर्वाद ॾिना ऐं जेको आहे सो मां बि उन वागुंरु इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय गायक थियणु चाहियां थो ऐं मां कोशिश कंदो आहियां मूंखे पंज प्ले बैक सिंगर सिंगर अवॉड पिणि मिलिया आहिनि मूंखे पंज जेके आहिनि प्ले बैक सिंगिंग जा अवॉड हासिलु थियल आहिनि फ़्लिम वरदान नाज़ुक रिशतो वग़ैरह में मां पंहिंजो आवाज़ु ॾिनो आहे ऐं अॻिते बि ईश्वर चाहियो झूलेलाल चाहियो भॻवान चाहियो त अञा बि मां ॻाईंदुसि ऐं इंटरनेशनल याने अंतर्राष्ट्रीयअ गायक थियणु चाहियां थो कीअं रिझायां तोखे कीअं परचायां ॾस को ॾांव